وعلیکم السّلام وعلیکم السّلام خیریت ہے حضرت جی بتائیں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں کبھی ستائیس میں میں جواب دوں جی جی اچھا ٹھیک ہے سر مل جائے گا ہمارے پاس میں آ بڑھیا فون ہے سر فائیو جی فون ہے آپ کو بارہ دو سو چھپن میں ملے گا بارہ جی بی ریم ہو گی اور دو سو چھپن جی بی انٹرنل میموری ہوگی اِس میں آپ کو یہ اِس کی کوسٹ ہے چالیس ہزار روپیے چالیس ہزار روپیے کا فون ہے یہ اِس میں جیسے کہ اگر آپ قسطوں پہ لیں گے تو ہمارے پاس بالکل زیرو پرسنٹ انٹرسٹ پہ بالکل بیاج نہیں لگے گا جی قسطوں پر ہی لینا ہے ای ایم آئی پہ تو دیکھیے پہلا جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے پندرہ سو روپیے مہینہ سے اسٹارٹنگ ہے ہاں جی اِس میں آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا دو پرسنٹ کے حساب سے جیسے کہ ہر مہینے آپ کو دو سو روپیے ایکسٹرا دینے پڑیں گے جیسے اگر فون آپ کا چالیس ہزار کا ہے تو اگر آپ اِس والی قسط سے بنوائیں گے پندرہ سو روپیے مہینہ کی تو یہ فون آپ کو پڑے گا باون ہزار روپیے کا بارہ ہزار روپیے ایکسٹرا پڑیں گے آپ پہ وہیں دوسرا ہے اگر آپ دو ہزار روپیے مہینہ کی قسط بنوائیں گے تو یہ فون آپ کو پڑے گا پچاس ہزار روپیے کا دو ہزار کم ہو جائیں گے آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہم اور کم لگائیں گے جی اور اگر آپ آ چار ہزار روپیے مہینہ کی جیسے آپ کیش کتنا دے دیں گے ہمیں دس پندرہ ہزار روپیے آپ کو جمع پندرہ ہزار روپیے پہلے آپ کو جمع کرنے پڑیں گے جی آپ نے پندرہ ہزار کیش دے دیا پھر آپ کا آدھار کارڈ پین کارڈ اور آپ کا جو بینک کھاتہ بک ہے یہ چیزیں آپ ہمیں دیں گے اُس کے بعد میں آپ کی قسطیں بن جائیں گی جیسے کہ اگر آپ پانچ ہزار روپیے مہینہ کی قسط بنواتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ مہنگا نہیں پڑے گا اِس میں جیسے کہ آپ کو چالیس ہزار کا فون ہے یہ پینتالیس ہزار کا پڑے گا پینتالیس یا چوالیس ہزار کا پڑے گا یا جو اور کم ہو جائے گا وہ ہم دیکھ لیں گے اُس میں آپ کا جی جی یہ اِس میں کم انٹرسٹ ہے اور قسط ای ایم آئی آپ کی بن جائے گی آپ یہ بارہ مہینے یا اِس سے چھ مہینے کی بن بنے گی یہ ٹھیک ہے آپ پندرہ ہزار ہمیں دے دیں گے چھ مہینے کی آپ کی یہ ہوجائے گی ای ایم آئی ہو جائے گی ٹھیک ہے سر آپ شاپ پہ آئیے گا ہماری تو پھر بات ہو جائے گی ٹھیک